हेलो हेलो आ कोण उलयता हय हय हय हय ऑफिसानूच लागला हय तुमी कोण उलयता आ सांगात आ हय हय हय हय तुमचो रिजल्ट दवरला कारण तुमची न्हू अटेंडंस खुबूत कमी आसा जे सॅवॅण्टी फाय पर्संट न्हू जायना ती तेका लागून आमी तो रिजळ तुमी एबसण आसलेले न्हू मदल्या दिसांनी हय तुमी मदल्या दिसांनी एबसण आसलेले म्हण हें दवरलां पँडींग दवरलेलो तो तुम म्हणजे किदें बरें बी नासलेले मदीं तुमी आ आ मॅडिकल सटिफिकेट हय दिला तुमी हय हय बरें बरें बरें हांव तशें जाल्यार क्लास टिचरी कडेन कनफम करता आनी सांगता तुमकां

हय ती बी दिला कोणा कडेन दिल्ली तुमी ती टिचरी कडेन क्लास टिचरी कडेन हा बरें बरें बरें हांव जस तेंचे कडेन कनफम करता आनी मागीर तुमकां कॉल करता आनीक बी मदीं रावल्ले तुमी केन्नाय एक दोन दिसांनी तुमकां हांव सांगता हय हय बरें बरें बरें दोन दिसांनी हांव तुमकां कॉल करता फाल्यां क सगळें हें करता सगळें कनफम आनी कॉल करता तुमकां आ बरें